हाँ हमको एगो बेड लेना है कितना पड़ेगा

हमको शीशम का चाहिए कुर्सी भी रखते हैं

हमको चाहिए शीशम का

ठीक है हमको चाहिए शीशम का ही समझते हैं अच्छा ठीक है आ रहे हैं त हम कुर्सी का कित कुर्सी का कई कई मतलब कैसन

उ भी आता है ना अच्छा वाल है न तो कब आएं बोले कब आएं कब कल दस बजे ठीक है तब कल आते हैं

ठीके है टेबुल भी लेना है ऐसे अच्छा क्वाल्टी में है न